नमस्ते आवाज़ नहीं आ रही नमस्ते अरे हमें लकड़ी चाहिए अरे बिंडो वाली

कैसे क्या है इसका हिसाब किताब हाँ शीशम की लकड़ी लेना है तो हमें हा तो हमें उसका भाव चाहिए तीन सो बहत्तर रुपये स्क्वेर फीट ठीक है मैं छः दे दीजिए अरे हमें अभी ज़रूरत है हमें अभी ज़रूरत है अरे अभी ज़रूरत है ना हमें अरे वही विंडे यह है आला वाला धरने के लिए अलमारी में चाहिए

हाँ ठीक है रहने के लिए नमस्ते